आंजी साढ़े ग्रांऽ च दो त्रै दुकानां न जेह्कियां मतलब निक्कियां निक्कियां दुकानां न पंज छे तां साढ़ी जेह्की सभनें शा बड्डी दकान ऐ ओह्दे च सारा समान लब्भी जंदा असें ई के उत्थैं हर इक चिज थ्होई जंदी साढ़ी जरूरत दी जे असें चाही दी होऐ तां जि'यां के साढ़े खाने पीने आह्ला समान आई आ दाल आई गेई राजमांह् दी जां चने दी दाल आई ई चौल आई ए जां आटा आई आ गोठ आई गेआ जां खंड आई गेई जां किश जि'यां के साढ़े ठंड़ा बगैरा आई गेआ असें ई किश बी चाहिदा होऐ असें उत्थैं दकान उप्परां आह्नदे जाई र जेह्की साढ़ी दुकान ऐ उत्थैं मतलब हर इक चीज लब्भी जंदी असें ई जे बी चीज असें ई चाहिदी होऐ रोज जेह्ड़ी साढ़ै कम्मै च औंदी बडलै शा लेइयै स'ञां तक जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीज अस उत्थुआं यूस करदे तां अस उसी असें ई उत्थुआं ओह् चीज लब्भी जंदी जि'यां के असें ई अपने ओह् चाहिदा होऐ के जि'यां खाने पीने आह्ला समान आई गेआ दालीं आई गेइयां जां होर प्याज आई गेआ आलू आई गे जां बगैरा होर एह् सारियां चीजां असें ई उत्थुआं लब्भी जंदियां बाकी होर बी मतलब बड़ी हारियां चीजां साढ़ै कम्म औंदियां अ जि'यां के साढ़ै आई इ'यां के मतलब घरै आस्तै कम्म आई जंदियां किश चीजां जि'यां के कोई जनानियें दियां बंग्गां मतलब बगैरा आई गेइयां होर कोई अपने आस्तै बिंदियां आई गेइयां सूट आई गे जां कपड़े आई गे मतलब हर इक चीज असें ई उत्थुआं लब्भी जंदी तां फ्ही अस मतलब के बाद च असें ई ओह् केईं बारी जैदा मैंह्गी होऐ अस उ'नेंगी गलांदे गै असें ई थोह्ड़ी सस्ती लाओ केईं बारी दे ग्रांऽ ते लोक होंदे अस असें ई नेईं पता होंदा के कोह्की चीज मैंह्गी ऐ जां सस्ती ऐ अ'वा चलो जेह्कियां मतलब असें ई पता होंदा अस उ'नें गी गलांदे कि असें ई थोह्ड़ी इस च रियात दित्ती जाऽ थोह्ड़ी सस्ती कीती जा चीज जां केई बारी साढ़ै कच्छ पैसे नेईं होंदे अस दुहारी करी ओड़दे बाद च पैसे दिंदे उ'नें ई अ अ जेह्के साढ़े दुकानदार होंदे ओह् थोह्ड़े दिन आस्तै असें ई दुहारी बी करी ओड़दे बाकी अस उत्थुआं मतलब हर इक चीज लेई औंदे जां केईंं बारी उत्थैं मैह्गी चीज होऐ तां अस दूई आ हट्टिया रा बी लेई औंदे जाई'र तां अस मतलब अपना ठीक ऐ ग्रांऽ दा सिस्टम होंदा एह् इ'यां न करदे